مہاراشٹر میں خواندگی کی شرح اسّی فیصد ہے ہندوستان کی دوسرے ریاستوں کے مقابلے میں اس کا مقام دوسرے نمبر پر ہے